पर्यटक पर्यटक में जैसे कि इंग्लैण्ड के अँग्रेज जो आते हैं उनको कुछ नहीं मालूम होता कि यहाँ पर कितना खर्चा लगता है अस्थलों का बनारस के लोग जो उनको बतलाकर जो है पर्यटकों को चूसते हैं बहुत अनुकूत पैसा लेते हैं बतला बतलाकर खूब कमाते हैं पैसा खूब खर्चा करते हैं अँग्रेज लोग जो है लगभग कितना खर्च होता है बनारस में एक अनुकूत खर्च होता है अनुकूत खर्च करने पर वह लोग कहते हैं कि लाख दो लाख रुपया आने जाने में लग गया मेरा जो है इतना खर्चा है खर्चा बताने वाले बतलाने वाले जो हैं बनारस के बहुत पैसा कमा लेते हैं उनको बता बताकर उनको कोई मालूम नहीं है कि कितना यहाँ लगेगा कितना वहाँ लगेगा कितना यहाँ लगेगा गाड़ी का भाड़ा लगता है बहुत अधिक से अधिक दो या चार हज़ार कमा लेते हैं सब इतना बताकर नाम कि यही फलाँ चीज़ है वह फलाँ चीज़ है यह ये है वह वो है उसके बाद जो है अँग्रेज लोग कमा घूम टहल कर चले जाते हैं आते हैं लोग परे परा परे परा बहुत पर्यटक आते हैं बहुत पर्यटक आते हैं आने पर जो है खर्चा अधिक से अधिक करते हैं और जो है खर्चा कर करके और घर पर जो है चले जाते हैं फिर कोई न कोई आता है पर्यटक अस्थलों से देखकर खर्च बढ़ता है लगभग दो लाख ढाई लाख चार लाख खर्च करके चले जाते हैं और करना कुछ नहीं है केवल बतलाना है इशारा करना है और इशारा कर कर पैसा कमाते हैं बनारस के लोग बनारस के लोग जो पैसा कमा लेते हैं बातचीत कर कर उन लोगों से हिन्दी आती नहीं उन उनको अँग्रेजी से बोलते हैं अँग्रेजी जो है समझाना पड़ता है उसको समझाकर जो है पैसा खूब कमाते हैं और पैसा खूब कमाकर जो है अपना पेट पालन कर रहे हैं सब यही बात है